पशुपालनकेमे हमरा सबके सबसँ बड़का चुनौती हइ कि कभी कभी गाय सबकेँ गोरमे घाव हो जाइत छै ओ कारणसँ गाय सब चल नहि पाइ छै तब ओकरा सब लए हम व्यवस्था करए लए कि ओकरा सूखलमे रखेलए आओर नजदीकी जे डॉक्टर हइ ओकरा पहिले बोलबैलिऐ बोलाके ओकरा बढ़िआँ से पट्टी उट्टी करबा दए लए ओकर बाद ओकरा सूखा खाना सब खेबैलए ओकरासँ होतए कि ओकरा घाव जादा दूरमे फैलतै नहि घाव दूरमे फैलतए नहि आओर ओकरा साधनके लेल जब मम्मी पप्पा नहि रहैत छै तब अगल बगलके आदमी सबके अगल बगल सबके बोल देलए स्टाफ लेबर सबके की ओकरा भोजनके लेल व्यवस्था करवा दए छै आओर ओकर देख भाल अभी तऽ फिलहाल मम्मीए पप्पा करैत छै जब मम्मी पप्पा नहि रहैत छै तब तब बगलके स्टाफके बोल दए लए ओ देखभाल करैत छै आओर पशुपालनमे हमरा सबके इएह परेशानी हइ